धोरोमा माबोरै सुबुंफोरखौ खौसेथि खालामो होनोब्ला जोङो मोनसे धोरोमजों मोनसे खौसेथि दङ जेरै जोंनि ओम बाथौ धोरोमा मंगलबार सानाव गोथार मंगलबार सानाव फुंबिलियावनो आर'ज जायो बे आर'जखौ जों खुंफुंनो थाखाय गासिबो जोंनि बाथौआरि धोरोमनि गामिनि सुबुंफोरा दुगैस्रां लोबस्रां जाय जेरावखि थाया मानो गुबुन दिनाव जिखि खामानि मावा मानो जोंनि बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा गोथार मंगलबार सानाव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनि बाथौ थानसालियाव इसोरखौ गाबज्रिनो इसोरनि मुं लानो जयै गासैबो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बाथौसालियाव आर'ज गाबनो गासैबो गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गासिबो जों इसोरनि मुंखौ जयै गाबज्रिनो सिबिनो खौसेयै ज' जाफैयो बेबायदिनो जेरावखि थाया मानो बा जेखि मावा मानो धोरोमा माब्रै ज' खालामो होमबा बेनो इसोरखौ बाखोनायनो गाबज्रिनो सिबिनो जोङो खौसेयै गाबज्रिनो थाखाय बे मंगलबार सानाव ज' जानायानो बे मोनसे फोरमायथि आरो बे जोङो जोंनि बाथौ धोरोमजों लोगोसे मोनसे बैसागो फोरबो फालिथाइ बेखौनो बुंनोसै जोङो बैसागो फोरबोआव गासैबो जेनेबा गोसो खुसियै रंजायो बोसोर गोदानजों लोगोसे बेबायदिनो जोङो मोजाङै जोंनि बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो हायो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरि गासिनिबो नखर नखर हाबनानै जोङो खौसेयै बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो बिदिनो गथ' गथाइनि रंजानाय बोराइ बुरैनि रंजानाय नखर नखर हाबनानै मोसानाय बेबायदि फालिथाइखौ जों जमा ज'मा ज' ज'यै ग्रोम ग्रोम फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे रंजाथाइखौ जोङो फालिलां हायो मोजाङै मोनसे धोरोम नङाबोला मोनसे रंजाथाइ फोरबोआबो थाया बिदिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमआ बैसागो फोरबोजों गिदिर सोमोन्दो लाखिनानै गाव गावनि गामिनि रंजानाय खौसेथि बेफोरखौ जों फोरमायनो हायो